म्हाजी आवड ही गीत म्हणपाची पूण ल्हानपणा साकून म्हाका कळनाशिल्लें गीत म्हणल्यार कितें तें पूण म्हाज्या जिबेचेर जेन्ना हांव रेडिओ टि वी आयकतालों तेन्ना म्हाका अशें दिसतालें की हांव तें शब्द म्हाजे ओंठार घेतालें आनी तें म्हणटालो पूण म्हाका जेन्ना तेजो अर्थ कळपा लागलो की गीत म्हणल्यार कितें आनी तें कित्याचेर आदारीत आसा तेन्ना तें म्हाज्या मनान रुसलें आनी तो म्हाजो एक शन्न जावन गेलो की हांव फुडें जावन गीत म्हणटलों पूण जशें जशें हांव शाळें वचपा लागलो तशें तशें आमची टि वी पोळोपाची रेडियो आयकुपाची हो वेळ कमी जायत गेलो आमच्या अभ्या अभ्यासा कडेन चड लक्ष गेलें आनी गितां म्हणपाची आनी आयकोपाचो हो वेळ कमी जालो पूण जसो जसो हांव व्हड जायत गेलों तशें तीं गितां म्हाका जेन्ना आयकतालो तेन्ना ती म्हाका पाट जातालीं पूण म्हाजें मनांत अशें केन्नात अशें येवना की व्हड मनशाक आमी पळयल्या म्हणटना गितां कोण खूब खूब कलाकार आशिल्लें पूण म्हाजें मनां केन्नाय येवना की हांवूय म्हाजें हें जें आसा तें हांव गितांनी करतलों म्हणून पूण जेन्ना म्हाका कळ्ळें की गीत गावपाक एका खूब प्रयत्न आनी शिक्षण घेवपाची गरज आसा तेन्ना हांवें क्लासिकल आमचें जें गीत म्हणपाचे मास्तर आसा ताचें कडेन शिकवण घेतली आनी हांवें थोडें शिकून घेतलें तें आमचे जशे भजनी गायक आसा जशें आमी देवळान म्हणटा अशें म्हण थोडीं घेतलें मागीर थोडीं आमची जीं टिवीचेर जे कलाकार म्हणटा जीं आमचीं पदां येता पिच्चरांनी तीं थोडी शिकून घेतलीं आनी अशें हांवें छंद म्हणून करपाक लागलो फुडें फुडें व्हड जावन हांव अशें म्हाका इच्छा येलें की हांवूय खंयचे तरी एक स्टेजीर वचून हीं पदां म्हणची हांवें खूब प्रयत्न केले पूण तें यश म्हाका येवना पूण हांवें म्हाजो जो छंद आशिल्लो तो अशें ल्हानशें रेस्टोरंटांनी हॉटेलांनी असो म्हणून हांवें म्हागेलो छंद हो पुरो केलो पूण म्हाका फुडें अशी इच्छा आसा की हांव कोणाचे अभ्यासा अभ्यास घेवन त्या गाण्याचो कोणे तरी म्हाका शिकवण दिवन ती हांव म्हागेली जी आयुश्यांत जी म्हाजी एक इच्छा आसा ती पूर्ण करची त्या खातीर हांव खूब प्रयत्नशील आसा आनी हांव ती करतलों त्या खातीर म्हाका कोणूय तरी एक बरो शिक्षक मेळचो आनी हांव तेज्या शोधान आसा हें केलें म्हणटकीर म्हाका एक तरी म्हज्या आयुश्यान एक प्रगती आनी कितें तरी एक एवॉर्ड मेळचो अशी म्हाजी इच्छा आसा